हमारे राजस्थान में हर तरह का व्यापार किया जाता है ज़्यादा मुझे देखा जाए तो हमारे यहाँ हैन्डीक्राफ़्ट का बंधेज का और बांधनी का है मोजड़ी का है साफ़ो का है राजपूती पोशाकों का है ये है इसमें ये चिकेय ऐसे मतलब जैसे ज़्यादा महंगाई होती है तो काफ़ी ऐसी चीज़ों का सामना पड़ जाता है जैसे हर चीज की महंगाई हो जाती है तो इंसान का वो बजट नहीं हो पता है कि वो और हर नागरिक को चाहिए कि सस्ता लेकिन वो बिचारे अब उनका बजट ही नहीं तो वो कैसे सस्ता तैयार करेंगे इन सब मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ता है लेकिन वो अपने दिमाग से अपनी मतलब एक तरीके से निपट लेते हैं और ये ऐसा कुछ प्रस्तुत कर ही देते हैं बाकी में बजट में तो ये एक अच्छी बात है हमारे यहाँ के राजस्थान के व्यापार में जो भी व्यावधान आते हैं वो वहाँ से यहाँ के लोग अच्छे से निपट लेते हैं